हॅलो गूड होय होय होय गोल्डन फिश रेस्टोरंट काणकोण एक मेडम सांगा तुमी हॅलो होय होय आयकूंक येता आमची काणकोणाचे सद्याक स्पेशल आसा तें म्हळ्यार हांगां सगळीं तरेचीं तुमकां जाय तसलीं फिश फ्राय तें रेडी आसता सगळीं तरेची म्हळ्यार हुमण जें आसा नुस्त्याचें काणकोणचें तें सगलें एवेलेबल आसा तशेंच सुंगटांचें सुखें तिसऱ्यांचें सुखें ही हांगा सरली मेन वैशिश्ट आसा तातूंत सोल कडी आसा आनीक जर तुमी वेज प्रिफर करतलीं जाल्यार वेज प्रिफरांतूय खतखतें आंबाडी म्हण जाता तांका स्पेशल तांची उड्डमेथी मागीर मणगणे खीर हें सगळें तुमका जाय तें तुमच्यान ऑर्डर करपाक जाता होय आमचो जागोय आसा होय जागो आसा पार्क आसा आनी जाय तो तुमका जर खंयचे पयसल्यान येता मनीस स्टे करपाक जाय रावपाक जाय जाल्यार आमची रूम सुद्दां एवेलेबल आसा होय होय सगळीं नितळसाण आमी हांगां राखतात होय होय भुरग्यांक खातीर सुद्दां पार्क आनी तांचे खातीर वेगळी सोय आसा तशेंच सकाळ पुरतो नाश्ता रातचो डिनर जर तुमी रुमांत रावन सुद्दां प्रिफर करतलीं जाल्यार आमची तशी सर्वीस आसा सेवा आमी तशी दितात काणकोणान जें जें कितें वैशिश्ट आसा पदार्थाचें तें तुमका हांगां मेळटा होय होय ना तुमी आतां खंयीय इंटरनेटार ना फेसबूकार जरी चेक केलें जाल्यार आमची तातूंत एक पेज आसा तातूंत आमचें अकांवट होय होय ताका स्टार्स होय चेक करून पळय लोकांनी खूब जाणांनी ती प्रिफर केल्ली आसा आनी तुमी मुद्दांम येवन एकदां खावन पळयात काणकोणाची होय होय तुमी केन्ना येवपाची कितें तें सांगात आनी तुमी अशी पयलीं ऑर्डर सुद्दां केल्यार जाता जर तुमकां जर लेट जाता पावपाक बी आनी ती वेळ जर टायम लागतलो जाल्यार तुमी पयलीं सुद्दां ऑर्डर दिवंक शकतात फोन कोरून आमचो तुमी जर नंबर दिलो सेव केल्यार मेनू धाडटात बरें